हाँ भैया मैं अजमेर से बोल रहा हूँ मुझे ओंकारेश्वर जाना है हाँ तो भैया हम लोग सात जन है हमे सेवन सीटर कार चाहिए आप कोई भी एक अच्छी सी किराये के हिसाब से बता दीजिए हाँ तो बुलेरो सही रहेगी हाँ तो भैया किराया बताइए आप नहीं भैया सौ रुपए बहुत ज़्यादा हो गया कीमत तो है भैया लेकिन हम लोग और भी जगह जायेंगे तो और भी जगह तो सारा देखना पड़ता है भैया हम भी क्या कर सकते है लेकिन आपको मैंने बता दिया किराये के हिसाब से आप आप भी तो थोड़ा धर्म के लिए छोड़ो चलिए न ना आपकी ना मेरी सत्तर रुपए कर दीजिए चलिए ठीक है अस्सी ठीक है आप समय समय बताइए आप अच्छा भैया तो हमें भी दो दिन बाद ही जायेंगे फिर दो दिन बाद ही चाहिए हमें दो दिन बाद की आप देख लीजिए जब भी आपके पास रहेंगी यह भैया हमें उन्नीस उन्नीस तारीख को जाना है

समय भैया हम लोग सुबह वहाँ पहुँच जायेंगे तो आप ओंकारेश्वर घुमा दोगे ना हाँ ठीक है भैया बस इसी बारे में आपको पूछना था सेवन सीटर गाड़ी के बारे मे ठीक है भैया मैं अब पूर्ण रूप से निश्चिंत हो गया हूँ ओंकारेश्वर जाने के लिए ठीक है भैया तो आप सेवन सीटर गाड़ी उपलब्ध करा देना